हम घर पर नीम्बू पानी भी बनाते हैं घर पर और नीम्बू पानी बनाते हैं नीम्बू पानी में नीम्बू पानी नमक डालकर नीम्बू पानी बनाते हैं मीठा हो मीठा बनाना है तो चीनी और नीम्बू डालकर नीम्बू को निचोड़कर उसमें उसका रस डालकर उससे पानी बनाते हैं पीने के लिए और फिर चाय भी बनाते हैं पीने के लिए फिर अगर पीने के लिए अगर दही लस्सी चाहती है तो लस्सी में दही को हम दही को मिक्सर में ओ घोलते घोलने के बाद उसको चीनी डालकर भी उसे ठण्डी फ़्रिज़ की सिल्ली उल्ली भी डालकर हम उसको बनाते हैं पीने के लिए फिर अगर दही को मट्ठा मट्ठा दही को ऐसे घोरकर मट्ठा भी बनाते हैं मट्ठा को घोरने में घोलकर अगर नमक काला नमक जो होता है ज़लजीरा होता है वह सब डालकर पीने के लिए हम वह भी बनाते हैं फिर अगर रस होता है वह गुड़ का होता है उसको भी घोलते हैं ऐसे गाड़कर घोलते हैं उसको छान देते हैं छलनी के सहारे से उसे छानते हैं उसमें मिट्टी होती है तो मुँह में आ जाती है और उसके बाद उसमें हम दही डालते हैं या दूध उध दूध का साढ़ी हो वह डाल देते हैं पीने के लिए अच्छा लगने के लिए जिसे पसन्द है उसके लिए पड़ता है जिसे नहीं पसन्द है ऐसे सादा बनाते हैं बस उसको गुड़ को घोलकर पानी में ठण्डा अगर पानी है तो ठण्डा में घोलते हैं नॉर्मल अगर किसी को पीना है तो नॉर्मल में नॉर्मल ताज़े पानी में उसको घोलकर बनाते हैं फिर उसको बाद पीने के लिए गिलास में उपयोग करते हैं फिर भी और उसके बाद अगर उसको नॉर्मल अगर सादा नहीं पीना है तो उसमें दही डालेंगे और नहीं तो दूध है तो उसका साढ़ी डालेंगे दूध डालेंगे यही सब मिलाकर बनाते हैं और नहीं तो गुड़ के ही रस में हमलोग उसको बनाते हैं नीम्बू भी गाड़कर बनाते हैं नीम्बू भी गाड़ देंगे तो अच्छा टेस्टी लगता है इस तरीके से भी बनाते हम हैं धन्यवाद